आमची एक गाय आसली तांबू गाय रानान ती वयताली चोरांग बी गेल्ली ती मागीर गाय हियाली हियाली ती आमकां मेळोंक ना मागीर आमी सोद सोद सोदलें तिका रानान मेळ्ळी मागीर तिका आमी घरा घेवन येयलो घरा हाडले तिका बरी न्हावंक घातली आमी गरम गरम पाण्यान न्हावन घातलें तेंकां आनी साकान फूल पुसलीं पुसलीं आनी धाकटे बाव दवरलें बरें तिका मागीर गाईक सारा घातलो मानीचो पालो बी घातलो आमी बरो आनी मागीर तिका उदीक दिलें आमी उदीक दिलें तिका आनी मागीर धाकट्याक बरें पुसलें तेका बरें क्लीन बी केलें सारकें साक घातलें आनी धाकट्याक दवरलें वासराक तेच्या गायच्या तांबूच्या सायटीन दवरलें तेका दवरलें आनी मागीर म्हसराक घेतलें आनी गायेचें तेका दूद दिलें घट धरून ते धाकटे आसतना पडटा न्हू ते पांय बी लागना पांय लागना म्हणोन तेजे मगेर पांयाचें हेजें आमी तें हें बी काडटा आमी मात्शें नाक्षी लायले चारय पान आसा ते काडटा आमी ते काडले काय आमी ते गाईच्या गाईक पेंड पेंडीन ते पयली घालता आमी ते मगेर गाय पिण खाता तेज्या वांगडा काडलें काय तेका दूद दिलें बरें दोनदा पुसलें शेण बी आसलें तें सगळे उडयलें लिप केलें आनी गाईक वासरा फुड्यानूच बांदलें वासराक मागीर तेका आमी तेका गाईक धा मिनटां मेथयेची पेज दिली मेथयाची पेज दिली दिवन बरी पेज ती काडली मागीर तेका आमी मागीर जर जयारी चावपाक लागले खुबच चावपाक लागले मागीर आमी धुंवरी घातली म्हणजे आमचें शेण बी आसता न्हू सुकें तें आनी तें करून म्हणजे पानां घातलीं बरें कायलें आनी तेका बरी बरी धुंवरी सोंपसर धुंवरी घातली फिरयले तेका आमी धुंवरी घातली ती धुंवरी पेटोन मागीर ती जवार कमी जाली आनी मातसो धूप घातलो धूप घातलो की धाकट्या वासराक बरें दिसता मागीर तेका हें जायना म्हण तेका मातशी धुंवरी दिली गाई कडे मातशी दिली मागीर जयारी सगळें गेल्यो तें आनी समज आमचें एकदां वासरूं समज बरें ना वासरूं समज म्हणजे दूद बरें खायना आनी किदें जायना आमी तेका पळयता तेका आमच्यान बी किदें जाता तेका आमी कोडू बी कितेें घालता आतां खुबत बरें नाजाल्या आमी तेका मागी डॉक्टरा डॉक्टराक बी फोन करता मागीर डॉक्टर बी येतात चेक करतात गुळी दिता इंहेक इंजेक्शन बी दिता मागीर तेंकां आमी पुन्नां रातचीं बी तेंकां आमी बरें दोन दोन साक बी घालता तेका आमी पोंदां तेच्या बरें रावोंक जाये क्लीन बी करून सदांच क्लीन करता आनी दवरता